हलो हा हलो नमस्ते नमस्ते चओ फ़बल फ़ेबल स्कूल मां फ़ेबल स्कूल मां अछा अछा ॿुधायो हा हा हा हा तव्हां ॾिनो हुयो न अञा त पूरो कोन थियो आहे थोरो टाइम लॻंदो आहे हेतिरो कमु आहे त मां इलाही माण्हू लॻाया आहिनि उन में थोरो टाइम लॻे थो पयो ठाहिण में ॿ सौ यूनिफ़ॉर्म में न त त टाइम त लॻंदो आहे कंहिं कम में भई एॾी जल्दी त कोन थी सघंदो आहे टेलर कटींदो पोइ सुबंदो पोइ बटण लॻाईंदो पोइ प्रेस कंदो मतिलबु हुन खे पैकिंग कंदो टाइम त लॻंदो ई आहे पर मां कोशिशि करे हा हा मां कोशिशि कयां थी पई हा ऑर्डर त ॾिनलु आहे मां तव्हांजो कोशिशि कयां थी तव्हांजो हफ़्ते जे अंदरि पहुचाइण जी कोशिशि कंदसि ऐं तव्हां छा हुन खां पोइ मूंखे ॿियो बि ऑर्डर ॾींदव छो जो मूं वटि त कपिड़ो बि अची वयो आहे घणो ऐं ॿार उहो छा मां अछा अछा ॿुधायो हा जेके जेके ठहिया आहिनि थोरा जेके ठहिया आहिनि मां तव्हांखे मोकिलींदसि तव्हां ॾिसी वठो चेक कयो ऐं उन में ॿियो कुझु बि तव्हांखे जोड़णो आहे त जोड़ियो जीअं तव्हांखे यूनिफ़ॉर्म सां गॾु टाइ टाइ वाई खपे टाइ वाई खपे या स्पोर्ट्स वारी हा लोगो बी लॻी वेंदो स्पोर्ट वारी ड्रेस चाहींदव त स्पोर्ट वारी ड्रेस बि मिली वेंदी तव्हां जेको चवंदव ॿारनि जी हा हा उहो

हा तव्हांखे उन ते कराए ॾींदासीं उन ते ॿारनि जा जेके तव्हां चवंदव साइज तव्हां ऑर्डर छो छोकिरियुनि जी बि स्कर्ट टॉप छोकिरियुनि जी बि स्कर्ट टॉप ठही वेंदी आहे टाइ बि ॿारनि जी ठही वेंदी आहे तव्हां जहिड़े नमूने चवंदव उन ते लोगो लॻाए स्कूल जो नालो मतिलबु हा हा सियारे वारा बि ठही वेंदा हो गरम कपिड़ो घुराइणो पवंदो आहे त गर्मियुनि जो टेरीकॉट जो कपिड़ो हूंदो आहे काटन जेको बि तव्हां चवंदव उहो ओड़ो कपिड़ो हूंदो आहे सभु तरहनि जो असांजी वॾी टेलर जी दुकानु आहे उन असां कोशिशि कंदा आहियूं की सुठे खां सुठो सुबी करे कंहिं खे ॾियूं जेको अॻिते बि ॿिए खे ॿुधाए ऐं असांजी बि विक्री थिए ऐं तव्हांजो बि फ़ाइदो थिए हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु हा तव्हांखे मां जेके सुबिया आहिनि कुझु पंदरहां वीह पंजवीह टी शर्ट सुबिया आहिनि मां तव्हांखे उहो मोकिलियां थी तव्हां उहो ॾिसो उहो पसंदि कयो अॻिते मां जल्दी खां जल्दी टेलरनि खे विहारियो आहे ओवर टाइम करायां थी पई की ॿारनि खे जीअं जल्दी सां टाइम सां टाइम सां मिली वञे ॿारनि खे ऐं असांजी कोशिशि हीअ ई रहंदी की तव्हांखे टाइमली शइ मिली वञे की ॿारनि खे परेशानी न थिए हा तव्हां छोकिरियुनि जो बि असांखे नाप सैंपल्स जा कहिड़ी डिजाइन जा आहिनि कहिड़े कलर जा आहिनि त असां उहो कंदासीं वरी अॻिते ग गर्मियुनि पोइ सियारो ईंदो त सियारे जो बि असांखे सैंपल ॾींदा की भाई ट्रैक सूट जा गरम कहिड़ा ठाहिणा आहिनि त उहो बि तव्हांखे ठाराहे ॾींदासीं हा ॿियो हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा हा ॾाढी फ़िनिशिंग सां असांजो सुठो फ़िनिशिंग सां सुठो कमु हलंदो रहंदो तव्हांखे ॾींदासीं तव्हां ॿियनि खे बि ॿुधाईंदा असांजो तव्हां पाण बि अची पंहिंजो महिरबानी थींदी तव्हांजी

हा हा असांजी रनिया ते दुकानु आहे पुरानी अलीगंज में दुकानु आहे हा असांजी ॾाढी असांजी पुरानी दुकानु आहे दादी ऐं पहिरियों खां हलंदी रहंदी आहे हीअ वॾनि जी दुकानु आहे असां हाणे ॿी पीढ़ी हलायूं था पंहिंजो त मतिलबु हा इलाही स्कूलनि जी यूनिफ़ॉर्म सुबंदा आहियूं जेके बि ऑर्डर ईंदा आहिनि असां सुबी करे तियारु करे करे ॾींदा आहियूं यूनिवर्सल वाला बि वठी वेंदा आहिनि उहा बि सुबाईंदा आहिनि जेकी यूनिफ़ॉर्म विकिणंदा आहिनि उहो बि असां खां सुबाए करे थोक में ऑर्डर ॾींदा आहिनि ऐं पंहिंजो ॿियो

हा उहो बि उहो बि उहो बि ठही वेंदा तव्हांजा लहंगो चोली बि ठही वेंदो जा ॾींदा हा जीअं तव्हां चवंदव तीअं थी वेंदो अगरि तव्हां असांखे कपिड़ो ॾियो त असां डिजाइन सैंपल ॾियो असांखे चवंदव त असां बि घुराए सघंदा आहियूं ऐं तव्हां ॾींदव त पोइ उन हिसाब सां सिलाई लॻंदी ऐं भई कपिड़ो हूंदो त सिलाई जो हुन हा न न तव्हां जेको चवंदव तव्हां सैंपल ॾींदव तव्हां वठी ॾींदव त सुठी ॻाल्हि आहे असां तव्हां खां सिलाई वठंदसि हा न त ॿई जोड़णा पवंदा हा उहो त थान उहो थान त वठिणा पवंदा इकठो पोइ रिटेल में थान घुराइणा पवंदा भई अमीनाबाद ते त अमीनाबाद मार्केट आहे या ॿी मार्केट आहे इहा पंहिंजा या किथां बि इहा सभु ॾींदा हूंदा हा मां मां माण्हू मोकिले टेलर वठी करे नाप वठी सघंदी आहियां भई असांजो माण्हू हूंदो त उन तव्हां सां नाप वठी करे लिखी वेंदो सभिनि खां हा मुंहिंजो अचणु त सभु जॻहि संभव न थींदो आहे त असांजा जेके माण्हू टेलर आहिनि उहे ई वठंदा आहिनि त मां त उन्हनि जे मथां निगरानी कंदी रहंदी आहियां न हूंदा आहिनि त पोइ मां पाण सुबंदी आहियां इन करे कारीगरनि सां हा हा हा तव्हां तव्हां जॾहिं बि चओ त तॾहिं हा हा तव्हां अचो वेलकम आहे तव्हांजो तव्हांजी महिरबानी थींदी हिते ठीकु हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु असां जल्दी खां जल्दी पूरो कंदासीं हा हा त त पाण असां तव्हांजा बि तव्हांजा बि घर जा बि कपिड़ा अगरि उहो बि सुबिजी वेंदा जेंट्स लेडीज सभु सुबंदा आहिनि असां वटि काफ़ी होलसेल कमु थींदो रहंदो आहे हा तव्हांजो हा हा हा तव्हां ॾियारी ते बि हा हा ऑर्डर ऑर्डर ॾींदव त सभु कुझु थी वेंदो तव्हांजो धन्यवाद हा हा ठीकु आहे तव्हांजो धन्यवाद ऐं हरि ओम